कान्हा रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक आर्डर के लिए फोन करा था तो आप उसमें मतलब मेरे को सब में थोड़ा कुछ बढ़ाना है तो आप नोट कर लीजिए जी मैंने आपको लिखवाया था कि मुझे तीन प्लेट दाल मखनी की चाहिए उसमें आप चार प्लेट दाल मखनी कर लीजिए जी और मैंने आपको चार चपाती लिखवा थी न उसमें आप पाँच चपाती कर लीजिए और मैंने आपको दो नान लिखवाए थे उसकी बजाय आप तीन नान कर लीजिए जी बस इतना ही करवाना था धन्यवाद आपका आप इस पते पर पहुँचवा देना है न मैंने आपको लिखवाया था जी धन्यवाद